गुजरात में हिंदु धर्म खे मञण वारा माण्हू वधीक रहंदा आहिनि हा इन गुजरात में मुसलम मुसलमान थिया सिख थिया जैन थिया बुध थिया क्रिस्ती थिया ये सभु धर्म मञण वारा माण्हू बि रहंदा आहिनि पर गुजरात में हिंदु धर्म जा माण्हू वधीक रहंदा आहिनि हिंदु धर्म में बि जाम सारा ज़ातियूं आहिनि असां सिंधी थिया गुजराती थिया पोइ मराठी थिया मारवाड़ी थिया इहे सभु हिंदु धर्म में ई ईंदा आहिनि अने सब हिकु गॾु मिली करे ई रहंदा आहिनि हिकु ॿे जा त्योहार मल्हाईंदा आहिनि ख़ुशिया मल्हाईंदा आहिनि हिकु ॿे जा दुख में हिकु ॿिए सां साक साथ ॾींदा आहिनि सुख दुख में गॾु रहंदा आहिनि अगरि जे असां सिंधी आहियूं असां चेटी चंड मल्हाईंदा आहियूं त गुजराती माण्हू असां सां गॾु चेटी चंड जी जुलूस में शामिल थींदा आहिनि असांजी ख़ुशियूं मल्हाईंदा आहिनि असां बि गुजरातियुनि जो त्योहारन में नवरात्रियुनि में गॾु मनाईंदा आयूं मराठीयुनि जे गणेश उत्सव में गॾु गणपति जो आगमन कंदा आहियूं मल्हाईंदा आहियूं सब त्योहार गॾु मल्हाईंदा आहियूं हिंदु धर्म हिकु जाम वॾो धर्म आहे